हमारे मध्य प्रदेश के जो लोग हैं एक दूसरे से जो जुड़ते हैं उसके बहुत सारे मनोरंजन के माध्यम हैं जिससे हमारी कम्युनिटी विकसित होती है जैसे कि हमारे यहाँ जो त्योहार मनाए जाते हैं दीपावली का त्योहार हो गया होली का त्योहार हो गया होली का त्योहार हम लोग होली के त्योहार में हर जात के लोग रहते हैं जो कि एक दूसरे को रंग लगाते हैं गले मिलते हैं और हमारे घर में गुजिया बनती है मिठाइयाँ बनती है हम लोग घर घर जा जा के चाहे वह हिंदू हो चाहे मुस्लिम हर कास्ट के लोगों को हम लोग एक दूसरे को गले लगाते हैं और रंग लगा कर उनको मिठाई खिला कर त्योहार मनाते हैं ऐसे ही दीपावली में भी हम लोग हर घर घर में प्रसाद बाँटते हैं दीपावली की पूजा करते हैं और जो हमारे घर में लोग आते हैं ऐसे कई सारे फेस्टिवल हैं स त्योहार हैं जिसमें हम लोग जो हमारे यहाँ की कम्युनिटी है कम्युनिटी के लोग एक दूसरे से मिलते हैं और गले लगते हैं इस प्रकार हमारे यहाँ एक दूसरे की कम्युनिटी विकसित होती हैं बहुत सारे मनोरंजन ऐसे कई भी त्यों और भी त्योहार हैं जिसमें हम लोग एक दूसरे को मिलते हैं